बैतूल जिले के लोग दैनिक आधार पर बहुत से चुनौतियों का सामना करते हैं जैसे कि कचड़े का सही से प्रबंधन ना होना जगह जगह पे बैतूल शहर में कचड़ा पड़ा होता हैं जिसके कारण अत्यधिक गंदगी शहर में नजर आती है साथ ही वो कचड़ा अगर सही समय पे ना उठे तो वह कुछ ही दिनों में बदबू मरने लगता है और साथ ही वह कचड़ा इधर उधर उड़ कर हमारे वातावरण को भी गंदा करता है वह कचड़ा शहर की खूबसूरती को भी खराब करने का काम करता है और इसके कारण ही लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है जैसे अगर कचड़ा कई दिनों तक पड़ा रहे तो वह खराब होने लगता है जिसके कारण वहाँ पर मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है और फिर वही मच्छर डेंगू और कई रोगों का कारण बनाते हैं लोगों के सामने और भी चुनौतियाँ है जो उनके जीवन और कल्याण को प्रभावित करती हैं जैसे कि ट्रॉफिक हमारे शहर में काफ़ी ट्रॉफिक होता है जिसके कारण लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है हम मैं नेताओं से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारी रोडों का चौड़ीकरण करवाएं जिससे कि ट्रॉफिक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जाने में भारी ट्रॉफिक में किसी प्रकार कि दिक्कत का सामना ना करना पड़े हम चाहते हैं कि हमारे चौक चौराहों पर ट्रॉफिक लाइटस कि व्यवस्था हो ताकि अच्छे से वह ट्रॉफिक को हम प्रबंधन कर पाएं साथ ही हम नेताओं से चाहते हैं कि जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं उसमे साफ सफाई का ध्यान रखा जाए उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े साथ ही उन हॉस्पिटल्स में उन चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि हर मरीज को सही समय पर गुणवत्तापूर्वक इलाज मिल पाए जिससे उसके जीवन की रक्षा हो पाए हम हमारे नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वह बैतूल की आम जनता की समस्याओं का निराकरण सही समय पे कर पाएं क्योंकि अगर न्याय मिलने में देरी होती है तो वह भी अन्याय ही होता है हम हमारे नेताओं से यह मदद चाहते हैं कि वह बैतूल की जनता के लिए नई नई नीतियों का निर्माण करें साथ ही नई योजनाओं पर काम करें ताकि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली ये समस्याएं और हमारे कल्याण को रोकने वाली ये समस्याएं खत्म हो साथ ही हम यह अपेक्षा रखते हैं कि वह रोजगार के नव अवसर प्रदान करें ताकि बैतूल की जनता को रोजगार उपलब्ध हो और उन्हें अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह ना जाना पड़े साथ ही वह अपने परिवार के साथ समय बिता पाएं